मिथिलामे रङ्ग विरङ्गके चूड़ी सब होइत छै भारतीय नारी सब जे होइत छै संस्कृतिके मतलब की अथी कऽके चूड़ी पहिरैत छथिन रङ्ग विरङ्गके चूड़ी सब देखहोमे बड सुंदर लागैत छै एक दूसराके देखै छथिन जे विवाहित महिला छथिन से सब चूड़ी पहिरैत छथिन बड नीक लागैत छनि चूड़ी सुहागके प्रतीक मानल गेलै हँ कतबो मतलब अथी होइत छै तहियो सब चूड़ी पहिरैत छथिन ओहोमे कतेके मतलब देखैत छियै जे चूड़ी रङ्ग विरङ्गके पहिरैत छथिन ओ चूड़ी एते मजबूत होइत छै लोककेँ देखिके शौक लागि जाइत छै जे मतलब कतहुँसंँ लिअ की छै मतलब हमहुँ खरीदब चाहे कओनो अथी रहैत छै तऽ बड मजबूत होइत छै चूड़ी सब पहिरैत छथिन